हेलो सर आप ओला कैब से बात कर रहे हैं मुझे गाड़ी बुक करनी थी आपकी ओला कैब की क्या प्रक्रिया है आप मुझे बता दीजिए आप कितने प्रति घंटे के हिसाब से पैसे लेते है या कितने किलोमीटर के हिसाब से आप पैसे लेते है पर एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि हमको ड्राईवर नहीं चाहिए हम स्वयं गाड़ी ड्राइव करेंगे हम पाँच लोग जा रहे हैं बाहर और आप पैट्रोल वगैरह सबके पैसे हमें बता दीजिए और हम लोग अपने मनोरंजन के लिए जा रहे हैं तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि उसका स्पीकर अच्छा होना चाहिए और उसका ए सी सही होना चाहिए क्योंकि हम ज़्यादा समय के लिए जा रहे हैं तो हमें किसी भी बात की विवन्ना नहीं चाहिए और आपसे इसरो इस बात का अनुरोध है कि आप हमें बता दीजिए की उस गाड़ी के ऊपर लगेज रखने के लिए कैरिअर है की नहीं है और आपकी गाड़ी सही है कि नहीं है क्योंकि हम काफ़ी दूर का सफ़र कर रहे है तो इस हिसाब से गाड़ी थोड़ी सही कंडीशन में होनी चाहिए जिससे हमें बीच में किसी भी बात की समस्या न आए